सात हजार सातशें सत्त्यात्तर पंदरा हजार पांचशें णव्याण्णव एक्याण्णव हजार एकशें एक्यात्तर एक लाक पन्नास हजार दोनशें दोन लाख तीस हजार तिनशें तेत्तीस